अगरि अं स्पेशल मुंबई सिटी जी ॻाल्हि कयूं त उनमें त पाणी तमामु सुठो आहे पर अगरि मुंबईअ जे अं बाक़ी थोरा जेके उपशहरी ज़िला आहिनि अं जीअं बैकवर्ड वञूं त असां त उनमें अं थोरी घणी तकलीफ़ माण्हुनि खे जलजी आहे उते अञा बि पाणीअ जी तकलीफ़ूं माण्हू फेस करे रहिया आहिनि और अं मुंबईअ जी अगरि बारिश जी ॻाल्हि कयूं त मुंबई में बारिश त तमामु ख़तरनाक बि पवंदी आहे किनि किनि एराज़ियुनि में तमामु जामु जोरदारु बारिश बि मिलंदी आहे ऐं किथे त सुखोपन बि हूंदो आहे जिते बिल्कुलु बारिश थींदी बि नाहे अगरि मुंबई सबअर्बन ऐं प्रॉपर मुम्बईअ जे बारे में ॻाल्हायूं त उते ऑल्वेज़ जेको मौसमु हूंदो आहे उहो घिम वारो हूंदो आहे ह्युमिड हूंदो आहे जंहिंजे करे माण्हुनि जी जेकी सिहत आहे एतिरी सुठी न हूंदी आहे मानसून बारिश जे मौसमु सिर्फ़ु टे ई महीना हूंदो आहे जून जुलाई ऑगस्ट सप्टेंबर चार महीना ई हूंदो आहे जंहिं में किनि किनि जॻहियुनि ते त तमामु घणियूं ॿोॾियूं अची वेंदियूं आहिनि उहो बि इन करे छाकाणि त असांजी गवर्मेंट जे तर्फ़ां कोई बंदोबस्तु थियलु कोन हूंदो आहे पाणीअ जे नेकालनि जो बंदोबस्तु कोन हूंदो आहे इनजे करे मुंबईअ जे केतिरनि ई एराज़ियुनि में असां ॿोॾ फ्लड जो न्युस में ॿुधंदा ई रहंदा आहियूं छाकाणि त नाला नदियूं ई सभु भरिजी वेंदियूं आहिनि इंदस्ट्रीज जे करे कचिरे जे करे मुंबई में कचिरो तमामु घणो आहे छाकाणि त पॉपुलेशन जामु आहे पॉपुलेशन जे घणे जे करे कचिरनि जो नेकाल जो प्रोपर बंदोबस्तु थियलु कोन्हे इनजे करे माण्हुनि खे फ्लड जो सामनो करिणो पवंदो आहे नदियूं नाला रस्ता सभु पाणीअ सां भरियल हुंदा आहिनि काफ़ी तकलीफ़ महसूसु कर महसूसु कंदा आहियूं हलण में या फिर केतिरा ई ॾींहुं ऑफीसूं कॉलेज स्कूल इहे बि बंदि करिणा पवंदा आहिनि गवर्मेंट खे